हमारे मध्य प्रदेश में कई तरह की फसले बोई जाती है जो दलहन तिलहन के रूप में पशुओं को चारे के रूप में खिलाने हैं तो भी उपयुक्त की जाती है दलहनों से निकला हुआ तिलहनों से निकला हुआ तेल जो है हमारे यहाँ से विदेशों में निर्यात भी किया जाता है फसले भी भेजी जाती है जो हमारे अधिकतर सोयाबीन के रूप में हमारे मध्य प्रदेश में बहुत अभी जो फसल है बहुत प्रसिद्ध है उसमें तेल बनाया जाता है और वो विदेशों को भेजी भी जाती है इससे तेल की मात्रा अधिक होती है और पौष्टिक भी होती है उसके कई व्यंजन बनाए जाते हैं जो सरीर के लिए शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और हम उसका उपयोग करते हैं ओर दालें जो हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है वो भी हम दाल चावल के रूप में घर में चावल के साथ दाल बनाकर या उनके पापड़ वा मूंग की दाल जो है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है उसके हम पापड़ के रूप में उपयोग करते हैं पकौड़े बनाकर उपयोग करते हैं और परिवार भी खुशहाल रहता है और परिवार को जो पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए रोगी के लिए भी हम मूंग की दाल का खिचड़ी के रूप में चावल के साथ उपयोग करते हैं दलिए के साथ उपयोग करके रोगी को भी देते हैं इससे रोगी को भी स्वस्थता प्रदान करता है उनकी जो कमजोरी उसको दूर करने में सहायक होता है